हम लोग फूल लगा लगाते हैं तो उसको फर्सा से गोड़ते हैं तो उसको डालते हैं तो डाल कर के वो को गम गमला में लगाते हैं तो उसमें दवा छोड़ते हैं पानी भी छोड़ते हैं उसको फिर गोड़ते हैं खुरपी से तो उसको माटी छोबयाते हैं मर खाद फिर पड़ते हैं फिर दवा पड़ते हैं फेर उसमें कोई बढ़िया अच्छा भी फूल फूलते हैं इस बिल करते हैं लोग आपने खेत और रोज़ पानी डालते हैं हरा रहते हैं पेड़ कौन कौन फूल तार गेंदा का फूल गुलाब का फूल गमला का फूल यह सब हैं फूल सब लगाते हैं चमेली का फूल है खेत में सब लगाते हैं सब खेत में बिजनीस करते हैं सब होते हैं सब लगाई लगाते हैं तो उसको बेहन छारते हैं औ फर्सा से गोंड करके तब उस जानते हैं तब उसको गमला में करते हैं गमला में करके उसबे फिर छारते हैंं पानी रोज छारते हैं तो फूलता है अच्छा भी फूल देखाई देता है नीक भी लगता है उसको तोड़ कर करके मिर्च पर लगाता है माला भी बनाता है उसको मंडी भी जाता है फूल को गजला इसी में कमाते हैं खाते हैं सब को लोग और तुम तेरे के तुमको लगा देना